हां जी काका शाह् होर बोल्ला दे शाह् जी मैं ना ओह् सुनेआ थोआढ़ी दुकान खोह्ल्ली तुसैं नमीं कोई नाइयें दी दुकान खोह्ल्ली ते मिं कोई बड़ी मश्हूर दुकान थुआढ़ी बड़े लोक सुना दे आक्खा दे न बड़ी घैंट दुकान खोह्ल्ली दी ऐ इ'नैं कोई कटिंग शटिंग और कलर शलर ते बड़ा जबरदस्त चलांदे न ते मैं म्हीना होइया खोल्ले दे ते मैं सोच्चा ना महा आमी कोई इक बारी थुआढ़े कोला कटिंग करां बाल शाल कटाई लैं अपने कन्नै ते कन्नै अपने दाढ़ी शाड़ी बनां ते कन्नै कलर लोआं ते कोई थुआढ़े कोल कुसलै टैम होंदा मि दस्सो फ्ही फ्ही मैं थुआढ़े कोल आई जन्ना अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही जिल्लै थोआड़े कोल रश घटदा ते फ्ही मिकी काल करो ते फ्ही मैं आई जन्ना मेरी दाढ़ी बनानी ते कन्नै कटिंग बी करनी ऐ ते कलर बी लाना हां ते फिर दिक्खना मैं थोआड़ी दुकान ते फिर केह् केह् सिस्टम ऐ ते फ्ही औना थुआढ़े कोल मि फोन करो फिर जिस्लै तुस बैल्ले होंदे ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ठीक चलो जी ठीक ऐ पैह्लै उं'दा नम्बर लाओ में मेरा नम्बर बी लाई ओड़यो फिर ठीक ऐ ओके